ایک غیر متوقع اور دم دورہ کی جانے والی جگہ جس کا میں نے دورہ کیا وہ گورک ہل اسٹیشن ہے جو پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ہے اکثر لوگ سندھ کو صرف ریگستان یا گرم علاقے کے طور پر جانتے ہیں لیکن گورک ہل اسٹیشن ایک حیران کن انتنسا ہے اسے خاص بنانے والی چیزیں بلندی اور موسم یہ جگہ سطح سمندر کے تقریباً پانچ چھ آٹھ آٹھ فٹ بلند ہے اور یہاں گرمیوں میں بھی ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے خاموشی اور تنہائی یہاں سیاح کم آتے ہیں اس لیے قدرتی سکون اور خاموشی کا تجربہ بہت دل کو چھو لینے والا ہوتا ہے غروب آفتاب اور طلوع وہاں سے نظر آنے والے سورج کے طلوع اور غروپ کے مناظر انتہائی دلکش اور روح پرور ہوتے ہیں راستے کی مہم جوئی گورک ہل تک پہنچنا خود ایک مہم ہے راستے میں دشوار گزار پہاڑی سڑکیں اور ویران علاقے جو سفر کو خاص بناتے ہیں